मैं अपने बाइक की देखभाल बहुत ही ध्यान से करता हूँ और मैं इसको जब भी चलाता हूँ तो मैं गड्डों का बहुत ध्यान रखता हूँ और ऐसे रास्तों का ध्यान बहुत रखता हूँ जहाँ पर मेरी बाइक का कोई नुकसान ना हो मैं इसकी समय समय पर एक सर्विस कराता रहता हूँ इसका आयल ग्रीस वगैरह मैं बदलवाता रहता हूँ और इसके जो ये उपकरण होते हैं तो उनको मैं भी दिखाता रहता हूँ और बाइक को अगर हम किसी लंबे रास्ते पर जा रहे हैं तो वह एक वास्तव में बहुत थका देने वाला एक यात्रा होती है क्योंकि बाइक पर ऐसा कोई आराम करने की जगह नहीं मिलती कि हम वहाँ पर अपना पीठ को टिका कर बैठके उसे चला सकें और लंबे रास्ते पर मैं इस बाइक को चलाने में ये सतर्कता रहता हूँ कि किसी प्रकार का उसमें कोई तकनीकी परेशानी ना आए क्योंकि आधी रात को मैं मौष्टली बाइक को इस्टे करने के लिए रोक देता हूँ किसी होटल या रेस्टोरौंट में क्योंकि रात को अगर बाइक में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हुई या कुछ खराबी हुई तो उसको सही करने के लिए मैकेनिक नहीं मिलता